جی ہاں ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں بہت سارے آسانیاں بھی ہو گئی ہیں اور بہت سارے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے آسانیاں یہ ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اب دور بیٹھے لوگوں سے بآسانی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے ویڈیو کال کے ذریعے بات کر سکتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں جبکہ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا پہلے کے زمانے میں خط کا سلسلہ چلتا تھا جوکہ کئی مہینوں میں جا کر پہنچتا تھا لیکن اب چند اور کچھ منٹوں میں ہم اپنوں سے دور بیٹھے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ممکن ہے ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے بہت سارے آسانیاں ہوئی ہیں لیکن ٹیکنالوجی مشین بننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو بے روز بے روزگار بنا دیا ہے کیونکہ جو کام لوگ کرتے تھے وہی کام اب ٹیکنالوجی کے ذریعے آسانی سے کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ کچھ جگہوں پہ فائدہ مند بھی ہے اور کچھ جگہوں پہ نقصان دہ بھی ہے